हेलो हाँ भाई साहेब आपको मतलब गाड़ी है क्या हाँ तो हमलोग को मतलब घूमने के लिए कहीं जाना है जैसे कि बैरेज़ पर जाना है तो पाँच आदमी हैं पाँच आदमी के ग्रुप के साथ जाएँगे तो आप मतलब थोड़ा अपना एमाउन्ट बता दीजिए कितना लगेगा कौन सी गाड़ी है हम यही बैरेज़ पर जाना है जदिया हो करके छातापुर हो करके बीरपुर हो करके बीरपुर हो करके उसी होकर तो और मतलब वहाँ जाएँगे वहाँ से मतलब मन होगा तो आगे बढ़ेंगे नहीं तो वहाँ से भी आ आ जाएँगे या हो सकता है तो थोड़ा नेपाल जा सकते हैं घूमने के लिए अन्दर तो हाँ तो वह तो बैरेज़ तक का बता दीजिए वहाँ से जाएँगे तो रेस्ट करेंगे उसके बाद होगा तो आगे और आगे बढ़ सकते हैं दूसरी गाड़ी कर लेंगे वहाँ से अन्दर में जो गाड़ी होगी ना उसको कर लेंगे आप वहाँ तक छोड़ दीजिएगा हम पाँच आदमी हैं पाँच फ्रेन्ड हैं फ्रेन्ड हैं गाड़ी चार्ज तेल कितना लगेगा कितना किलोमीटर है जो जदिया तो कितना बारह तेरह किलोमीटर है ना हाँ तो हाँ तो जदिया जदिया से बारह तेरह किलोमीटर है तो घर से तीन किलोमीटर यही ना बढ़ेगा हाँ तो वहाँ से फिर हाँ उधर कितना वहाँ से तीस किलोमीटर से ज़्यादा होगा साठ तीस चालीस किलोमीटर होगा यहाँ से पड़ जाता है करीब अस्सी नब्बे अस्सी किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से तो वहाँ से साठ किलोमीटर होगा अच्छा मतलब तेल कितना लीजिएगा तेल कितना लीजिएगा

तेल कितना मतलब तेल शनिवार को जाएँगे अगला शनिवार को हाँ तो तेल कितना लगेगा कैसे मैनेज़ मतलब कितना कितना लीटर तेल देना पड़ेगा उसमें

आठ मतलब हज़ार रुपया सात आठ सौ का तेल हो जाएगा अप डाउन में

हाँ तो सुबह में सुबह सुबह में छह बजे आ जाइएगा छह बजे निकलेंगे ठीक है ठीक